एकटीह डिसेंबर ॿ हज़ार ॿावीह ॾह अगस्त ॿ हज़ार ॿारहं यारहं अगस्त ॿ हज़ार हिकु हिकु जनवरी उणिवीह सौ पंतालीह चारि अगस्त उणिवीह सौ बाएतालीह